मूंखे पंहिंजे लाइ पैन कार्ड ठाहिराइणो आहे त उन जी छा प्रोसिजर आहे उहो मूंखे तव्हां ॿुधाए सघंदा कि पैन कार्ड नओ ठाहिराइण लाइ छा करिणो खपे कीअं करिणो खपे या छा फॉम आहे उन जो फॉम कीअं भरिणो आहे मूंखे ॿुधायो त मां भरे करे मां पैन कार्ड लाइ अप्लाए करायां उन जे लाइ मूंखे खप तव्हांजी हैल्प खपंदी त तव्हां ॿुधाए सघंदा की पैन कार्ड नओ ठाहिराइण लाइ मूंखे छा खपे हुन लाइ छा छा शयूं खपनि कहिड़ी कहिड़ी कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूमेंट खपनि त मां उहो मां पंहिंजे डॉक्यूमेंट सभु ठाहे करे पैन कार्ड अप्लाए करा ऐं पैन कार्ड लाइ किथे वञिणो आहे हुन लाइ मूंखे तव्हां ॿुधाए सघंदा मूंखे पैन कार्ड लाइ किथे वञिणो पवंदो त मां पैन कार्ड ठाहिराए सघां पंहिंजे लाइ उन लाइ छा छा डॉक्यूमेंट खपनि त मां उहो डॉक्यूमेंट जमा करे पैन कार्ड ठाहिण लाइ मां ॾेई छॾा त मूंखे तव्हांजी हैल्प मदद खपंदी त मूंखे ॿुधायो मां पैन कार्ड किथे ठाहिरायां ऐं किथे अप्लाए कयां त मुंहिंजो पैन कार्ड ठही करे अची वञे त हुन लाइ मूंखे डॉक्यूमेंट कहिड़ी कहिड़ी डॉक्यूमेंट ज़रूरत आहे त हुन लाइ मूंखे अॻियां ॾियणो आहे